जेनाकि एहिमे कहल गेल छै कि नदी जङ्गल पहाड़ पहाड़ी आ खेत समुद्र तऽ हमरासभके नहि समुद्र यए आ नहि हमरासभकेँ कोनो पहाड़ी यए तऽ हमरासभकेँ जे छै ओ जङ्गल छै जङ्गल एरिया छै जमीन एरिया छै तऽ जमीन एरियामे जे पिछला साल पिछला बहुत सालमे देखलियैए पन्द्रह बीस साल हमरो उम्र छै तऽ पन्द्रह सालमे जे हम देखलियैए ओ जे जेनाकि लोक अबैत रहै पहिने नहाबैत रहै बगल अगलमे बहुत ज्यादा जे जल इकठ्ठा करैके साधन रहै ओसभ जते नदी रहै ओ नदी भी बहुत बहुत कम भेल जा रहल छै पानिके स्तर जे छै बहुत ज्यादा नीचाँ भेल जाए रहल छै आ जे कुओँसभ रहै कुआँ रहै पानिके साधन तऽ ओ बहुत जगह कुआँ जे छै ओ भोथाए कऽ लोक अपन की नाम छियै घर तर बनाए लेलक तऽ ओहो की नाम छियै कुआँ साधन नहि रहलै आइ काल्हि जे छै जल जे छै निकालल जाइत छै ओ चापाकलसँ निकालल जाइत छै आ बहुत बहुत बड़का बोरिङ्ग तोरिङ्गसभ ओहोसभ लागल छै तऽ ओहो बोरिङ्गो तोरिङ्गसभसँ लोक जल निकालल जाइत छै तऽ पानिके स्तर जे छै ओ बहुत ज्यादा जे छै हमरसभके नीचाँ भए गेलैए आ जहन की नाम छियै पर्यावरणके जतय तक बात होइत छै तऽ पर्यावरणो जे छै आइ काल्हि नहि देखैत छियै ओते हमरासभके पहिले देखैत रहियै बहुत ज्यादा चिड़िया चुनमुन अबैत रहै तऽ ओहोसभ जे छै नष्ट भेल जाए रहल छै गर्मी तऽ भयानक रूप लेने जा रहल छै जे ग्लोबल वार्मिंगके जे समस्या छै ओ ज्यादा गाँवो तक देखय लेल मिलैत छै जहन कि ई तऽ शहरमे देखबाक मिलना चाही जे फैक्ट्री तैक्ट्री रहैत छै एतय तऽ नहि किछो यए आ तकर बावजूद भी एतय की नाम छियै बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंगके भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़य लगलै आब गाँवोसभमे